हेलो हँ की बहिन कुशल छी हँ हमहुँ की कुशल की रहब समय नहि देखैत छियै पहिलुका युग जमाना छलै तऽ अपना सबहक राज छलै तऽ कतेक राजीव गाँधी छलै हँ इन्द्रा गाँधी छलै कतेक नीकसँ समय चलैत छलै आब तऽ देखियौ ने चोर ऊचक्काके दुनिआ जहाँन आबि गेलै हँ सब कहैत छै हम नेते बनब नेता बनब चोर ऊचक्का आब तऽ दिनो देखार लोक कऽ राति या की साँझ पड़ैत छै कि डर होइया कतऽ सँ कि केओ ऊठा लै छै ककरो जारने ऊठा लै छै ककरो बोरे ऊठा लै छै धाने ऊठा लै छै चोर ऊचक्का छै ककरो धक्का मारि दै छै जानोसँ धक्का मारि दै छै आबक जे धिआपुता गाड़ी चलबैत छै कोना चलबैत छै से देखैत छियै लागैत छै की जेना देहे परमे चढ़ा देतै तेना गाड़ी चलबैत छै बुझलियै की कहब एखन लऽ कऽ हुनका जे छलखिन हँ चोट लागि गेलै हँ तेहन कऽ चोट लागि गेलै हँ पैरे टूटि गेलै हँ बुझलियै हँ कहु अपन कुशल हँ

हँ हँ हँ हूँ नहि तऽ मोदी तऽ एखन मोदी सरकार तऽ बड़ बढ़िआँ कयलक हँ ओ तऽ ठीक छथि एखनो एखनो मोदी सरकार तऽ बहुत नीक करैत छथि ओ तऽ ठीक छथि ओहि दिनमे जेहन सब देखिऔ ओहि दिनमे जे

ओहिदिनमे जे हमसब रहियै तऽ हमरा मैया हमरा दादी सब जे रहथिन हुनका सबके पैसा भेटैत सलानी वला तऽ हम सब देथिन हाथे छाप परमे हँ हाथे छाप परमे भोँट देथिन कहथिन जे जे होयतै तऽ हाथे छाप परमे होयतै ठीक छै राखु हमरो सब कऽ अबेर भऽ गेल